जोंहा बाजाराव थांनांगौ जायोब्ला जेरै कक्राझार मेन बाजाराव जों मैगं थाइगं नांगौब्लाबो बायनानै लायनाय जायो आरो माइ माइरं फाननांगौबाबो जोङो क'क्राझार बाजारावनो फाननाय जायो आरो जि जोम फाननांगौब्लाबो जों क'क्राझार टाउनावनो बाजारावनो फाननाय जायो मानोना जोंहा फारसेनिफ्राय थाव संख्रि फानलुनिफाय बायनांगौबाबो जोङो क'क्राझार मेन बाजारावनो लायनाय जायो आरो मानोना बेनि अनगायै थिनालि बाजाराव दं बेयावबो जोङो माइ माइरंखौ फाननो लांनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो फिसा फिसौ बाजारखोथ' आं बहा जायो बेखौबो मिथिया बे मोननैखौ आं मिथिनाय जायो बे मोननैआवनो जोङो जेरै जि दखान हैयोब्लाबो बेयावनो फानहैनाय जायो आरो मैगं थाइगं थाव संख्रि गस्ला बिदिनो लंपेन्ट साबोन दालि दुलि माबा मोनसे पियास बिदि नांगौबाबो जों बे बाजारावनो बायना लायनाय जायो बे क'क्राझार मेन टाउनावनो जों जि जोमखौ बायहैनाय जायो मानोन जोंहा बिनि अनगायै बांद्राय गोजानावबो थांनाय जाया बेनो बेफोरावनो जोङो जेरै देलायनाय मुवा क्रिम क्लिप बेफोरखौबो जों गस्ला बेयावनो बायनाय जायो मानोना जोंहा गोजानद्रायावबो बाजारखौ जों मिथिनाय जाया